साढ़े ग्रांऽ बिच्च जेहका कम्म शम्म ऐ जेह्का लोकें गी ज्यादतर कम्म घरा दा गै करदे न लोक माल बच्छा डंगर रखे दे होंदे ते उंदी गै सेवा करदे ते जेहकी उं'दी आमदन होंदी ते ओह्दे कन्नै अपना जीवन चलांदे न किश लोग बिच्च मलाजम बी हैन कोई नौकर न ज्यादतर लोक ध्याड़ीदार गै न ध्याड़ी श्याड़ी लांदे ध्याड़ी लाई ऐ लांदे ते बाकी नेईं ध्याड़ी थ्होए ते घरा दा कम्म करदे फिर कोई जिमींदारी करनी जियां कोई मक्का लाई लेइयां ते मक्कां लाई ओड़ियां ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि मक्कां गुड्ढनी गाड्ढनियां फिर थोह्ड़े चिर पंज छे म्हीने निकली जंदे ओह्दी उं'दी सेवा बिच्च ते फसल खरी होई जा ते चलो अपनी जुड़ी गजारे मताबक रक्खी लैंदे ते बाकी बेची ओड़दे ओह्दे कन्नै चरी होंदी राही दी ते चरी लाई लेई थोह्ड़ी लोक जि'नें ज्यादा डंगर रक्खे दे होन अपनी जगह् थोह्ड़ी जेही घट्ट होऐ ओह् लेई लंदे आनियै मुल्लें उं'दे कोला ते उ'नेंगी पैसे चार उत्थुआं आमदन आई जंदी दे उं'दा बी अपना जीवन चली पौंदा होर लोकें बाग लाए दे अम्ब छम्ब ते जेह्कियां जनानियां न ते उ'नें केईं सलाइयें दा कम्म बी करदियां किश सलाई कपड़े शपड़े सींदिया अपने सैंटर खोले दे उ'नें किश सिक्खने गी औंदियां किश सियां दियां ते उत्थूं बी चार पैसे कमांदियां ते दोऐ जने जेह्के मिलियै अपने घरै दी चलांदे बिजनस इत्थे ज्यादा कम्म शम्म ते ग्रांए बिच्च इयै होंदा के जियां कोई बाग लाए दा कुसै ने अम्ब होई गे फिर देसी अम्ब न ते कोई दूए अम्ब न जियां माल्टा होई गेआ कोई दसैहरी होऐ ते ओह् बी लग्गे दे लोकें ते त्ररोड़ियै जिसलै सीजन औंदा इं'दा ते मंडी लेई जंदे ते अलग अलग रेट थ्होंदा उ'नेंगी ते पैहे चार औंदे उत्थुं दा होर बकरिया बड़े सारे लोके रक्खी दी होदियां ग्रांए बिच्च हर घरै घरै प्रति तकरीबन लोकें बकरियां रक्खी दी गै न जेकर साले खंडै उं'दे बिच्चा बेचदे रौंह्दे थोह्ड़ी देखभाल होंदी उं'दी कोई तक्क शक रक्खने पौंदी ते थोह्ड़ी देख भाल डेली दा गै कम्म उं'दा ते लेनी पौंदी चारने चुरने गी अग्गे पिच्छे कोई जंगलै च लेई गे चारने ते इक बंदे दा डेली गै कम्म होंदा ओह्दे बिच्च ते ओह्दे कोला चार पैसे औंदे न उ'नेंगी ते बाकी कनक लाई दी होंदी ऐ दे कनक जिसलै कनका दा सीजन होई जंदा ते कनक बी जेह्की अपने कोला ज्यादा होंदी खाने कोला ज्यादा होई जा ते बेची ओड़दे ओह् बी चार पैसे औंदे जो बी घाह होंदा ते ओह् डंगर बगैरा लेई गुज्जर औंदे जि'नें ज्यादा डंगर रक्खे दे होंदे दे ओह् लेई लैंदे उत्थुआं चार पैसे ओंदे उ'नेंगी आमदन थोह्ड़ी होई जंदी उंदी ते लोकें तकरीबन कम्म जेह्का घरै शरै दा करदे डंगर बच्छे दा गै कम्म होंदा इंदा ज्यादा ग्रांऽ बिच्च दे बाकी होर ध्याड़ी दा गै ज्यादा कम्म ध्याड़ी श्याड़ी लाई लैंदे लोक